मेरा नां प्रिया कुमारी ऐ ते में रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौह्ने आह्ली आं में तुसेंगी ऐजूकेशन दे बारे च सनान लगी आं में पैहले नंबर ते सना दी आं कि अपने दादे दे बारे मेरे दादा हे जेह्ड़े ओह् मैक्सीमम मतलब बड़े घट्ट पढ़े दे हे उनेंगी ना उन्दे जमाने उ'नेंगी पढ़ाई दी वल्यू नेही पता जि'यां हून असेंगी अज्ज दे जमाने उ'नेंगी बी पता ऐ कि अज्ज दे जमाने पढ़ाई दी किन्नी ज्यादा वैल्यू पैहले जमाने उन्दे जेह्ड़े दादी ते दादू दे मम्मी डेढी होङन उनेंगी ना इन्नी पढ़ाई दी ज्यादा खास वैल्यू पता के नेही इस्सै गल्ला उनेंगी बड़ा घट्ट पढ़ाया गेआ ते केईं ते पढ़दे के नेहे स्कूल ते बेशक्क जंदे हे केह् पता जेह्ड़े पढ़दे हे उन्दे कोल पैसे नी होंदे न जिनेंगी पढ़ने दी उत्सुकता ही उन्दे कोल पैसे नी जिनेंगी पढ़ने दा चाऽ के नेहा उन्दे घरा के पता बड़े ज्यादा पैसे लांदे होन इस्सै गल्ला मेरे दादू बड़े घट्ट पढ़े दे डैडी फ्ही थोह्ड़े बहुत पढ़े दे न बट उ'ऐ ना उ'नेंगी अपने टाइम पढ़ाई दी ज्यादा खास वैल्यू पता गै नेही इस्सै गल्ला हून जि'यां मेरे डैडी न डैडी ओह हून ओह् बी ध्याड़ियां श्याड़ियां लाई लैंदे न ना उ'नेंगी अपने टाइम पढ़ाई दी ज्यादा खास वैल्यू पता गै नेही इस्सै गल्ला हून जि'यां मेरे डैडी न डैडी ओह हून ओह् बी ध्याड़ियां श्याड़ियां लाई लैंदे न उ'नें केह् नौकरी करनी पता ई नेहा कुछ दादू दादू हुंदा ते चलो टाइम होई गेआ डैडी हुंदा बी डैडी होर बी कड्ढा दे न टाइम जियां जियां लंघा दा हून ऐ साढ़ा टाइम असेंगी ओह् आखदे न पढ़ो ज्यादा खेढो नेईं तांई तुई कुतै अपना टैम वेस्ट नेई करो ज्यादातर जि'यां तुहेंगी स्कूलै गी भेजने आं कालजें गी भेजने आं उ'आं पढ़ियै घरै गी आवा करो आ ते सिद्धे रस्तै जाना ते सिद्धे रस्तै औना आ'वो उन्दी उं'दी बी हून इ'यो ख्वाहिश ऐ कि असें शैल पढ़चै ते शैल नौकरी करचै हून बेशक्क असेंगी पता असेंगी ओह् पढ़ा दे न ते असें कि'यां पढ़ना ऐ हून अस तां तुआहीं खज्जल खराबी नेईं करचै असें पढ़ना ऐ शैल तरीके कन्नै पढ़ना पढ़ना मुश्किल नी ऐ पढ़ने गी समझना मुश्कल ऐ हून अस जि'यां पैहले असेंगी निक्के हुंदे असेंगी कक्ख नहा टीचर टीचर नेही इक दो कराया ए बी सी लखाई उड़ी अ से अनार अ से अनार फ्ही बल्लें बल्लें अ'ऊं एह् सोचनी आं असेंगी अगर डोगरी बी कोई डोगरी सब्जैक्ट बी होंदा हा ना साढ़ा डोगरी बी पढ़ाई दी हुंदी ते हून असेंगी इन्नी मुश्किल नेही औनी डोगरी सिखदे जि'यां अहेंगी कालजें बिच्च डोगरी लिखना बी नी औंदी ऐ पढ़ना पढ़ना पढ़ने आह्ली ते चलो हिंदी आह्ली लेखै बट थोड़े बहुत मुश्कल अक्खर ते होंदे गै नै ओह्दे बिच्च बी इस्सै गल्ला अगर अहेंगी पैहले गै पढ़ाई दी होंदी ही निक्के होंदे असेंगी इन्नी मुश्कल ते औनी गै नेही हून चलो हून जि'यां असें हून पढ़ना अजकल तुसेंगी पता पढ़ाई दी किन्नी ज्यादा वैल्यू अगर अस पढ़गे पढ़गे कोई बी पढ़गे जि'यां जि'यां नान मेडिकल पढ़े दा हून नान मेडिकल बेच्च ना मैथ होई गेआ साइंस होई गेई मैथ साइंस पढ़़ी कुसै डॉक्टरी करनी कुसा नै इंजीनियरिंग कोई आर्ट्स पढ़दा आर्ट्स पढ़ि़यै कोई टीचर दी पोस्ट करा दा कोई आर्मी च जा दा कोई पलीस आह्ला लग्गा दा सारे कुतै कुतै ठिकाने केईं जेह्ड़े नेईं पढ़ा देन हून उन्दे पास हून घरै आह्लें दे पैसे वेस्ट करा'दे न इस्सै गल्लै ओह् पढ़न गै नी पैहलें गै सोची लैन अपना फ्यूचर अहें पढ़ना नी उ'नेंगी पछतावा कैह्ल्ली होना जिल्लै ओह् बाद बिच जियां हून साहढ़े दादे जां डेढी दे उम्री दे होई जाह्गे पढ़ने कन्नै हून अस पढ़े हून मेरी जि'यां दादू पढ़े दादू पढ़े दे के बड़े घट्ट हे केह् पता पढ़े दे बी ऐ हे थोह्ड़े बोहते पढ़े दे हे उ'नेंगी पता गै नेही पढ़ाई दी वैल्यू अगर उ'नेंगी पढ़ाई दी वैल्यू पता होंदी ही ते ओह् डैढी होरेंगी पढ़ांदे उटनेंगी वैल्यू गे नेही पता पढ़ाई दी उटनें डैढी होरें गी नेईं पढ़ाया डैढी होर बी थोह्ड़े बहुत पढ़े ते हून हून मेरे डैढी जियां हून डैढी होरें गी पता ऐ कि पढ़ाई दी वैल्यू केह् ऐ ते ओह् असेंगी पढ़ा दे न हून अगर ओह् असेंगी पढ़ा दे असेंगी पढ़ना चाहिदा अस पढ़गे ते जेह्ड़े साढ़े साढ़े औने आह्ले बच्चें साढ़ी औने आह्ली पीढ़ी ते उनेंगी पढ़ाई सकगे अगर अगर अस गे नी पढ़े दे होगे उटनेंगी केह् पढ़ाना फ्ही उटनें बी आखना तुसेंगी मम्मी डैढी तुसें केह् पढ़ेआ हा तुसेंगी केह् पढ़ाया हून अस्स पुज्जी गेदे आं कालजें हून असेंगी एह् लगदा कि अस्स पढ़ी सकने आं कि पढ़ाई च किन्नी वैल्यू ऐ पढ़ना चाहे डोगरी होऐ चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश होवे पढ़ना औनी गै चाइदी ऐ डोगरी ज्यादातर औनी चाइदी क्योंकि ओह् साढ़े दादे जां दादी दूदी गी बी औंदी ऐ नानू नूनू गी बी औंदी ऐ मम्मी डैढी गी बी औंदी केइएं गी ज्यदातर इंग्लिश इंग्लिश कुसी हून जेह्ड़े अज्ज पढ़ा दे ते उनेंगी के औंदी इंग्लिश जेह्ड़े पराने ओल्ड जंगमैन न उ'नें उ'नेंगी थोह्ड़े औंदी ऐ इस्सै गल्ला पढ़ाई दी ज्यादा वैल्यू पढ़ना चाहिदा अगर अस हून पढ़े दे होग अगली अपनी जेह्ड़ी जेनरेशन गी पढ़ाङन अगर अस हून गै नी पढ़गे ते अगली जेनरेशन गी केह् पढ़ाना असें पढ़ाई तुसेंगी पता अज्ज अहें जि'यां पढ़ने आं हून अस पढ़गे ते अगलें गी पढ़ाई सकदे अगर अस पढ़े दे होङन कोई जॉब करगे कुसै'गी टयूशन गै पढ़ागे कुसै गी नेईं किश नेईं समझ गै औग कुतै अस कुते जाई गै छोड़गे मतलब बाह्रली कंट्री च गे

हून बड्डे बुजुर्ग जंदे उ'नेंगी समझ नी औंदा ओह् पुच्छी पुच्छियै किन्ना टाइम मतलब टाइम वेस्ट होंदा अस जन्ने अस्स हून मम्मी डैढी आखदे तुस चलो बच्चें कन्नै

जेह्ड़ा ठिकाना तुप्पने जाह्चै ओह् अहेंगी लब्भी जा इस्सै गल्लै मेरी एह् राय आपूं बी पढ़ो ते कुसा गी बी खज्जल नी करो पढ़ाई दी बड़ी ज्यादा वैल्यू अगर हून तुस पढ़े दे होङन तुसेंगी अग्गै जाइयै पता चलना कि तुं'दी पढ़ाई दी किन्नी ज्यादा वैल्यू इस्सा गल्लै मेरा आखने दा इ'यै मीनिंग ऐ कि असेंगी बड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिदा पढ़ाई दी बहुत ज्यादा वैल्यू ऐ